औ ओ माबा सालबारिनि दा औ दे दे दे आं माबा सोंहरनो नागिरदों माने नोंस्रा माइ गायदों नङा होनबा अ मा मा माइ गायदों रनजित ए गोदोनि फानाथि माइ औ औ औ औ दा गोदोनि माइफ्राथ' दा बांसिनानो गायला बे हिसाबै नोंस्रा फुराना माइखौ लादों आरो ने गोदो गोदोनि माइफ्रा मोजांथारमोन होननानै दा गोसोखांनानै गोसोखांफिननानै लाफिननाय जादों गायफिननाय जादों नङा होनबा औ दे मोजाङानो जादों ओरैनो ओमफ्राय माबाफ्राथ' दा माइफ्रा गोदान हिसाबै रनजितफ्रा बासमुथिफोरा गोदोनिख्रुइ बांसिन बांसिन माइ गुदि ओंखारो आरो दा फाननायफ्रावबो औ फाननायावबो रनजितफ्रा गोदोनि फानाथिफोरनिख्रुइ माइसालि माइ दुरिया बेफोरनिख्रुय बांसिन बांसिन मोनो ना दामफ्रा औ बांसिन मोनखायो ओमफ्राय दा जानायाव जानायफ्राव ओरैनो फानाथिनिख्रुइ बे रनजित रनजित आरो फानाथि माबायदि मोनो नोंस्रालाय बबेया साबसिन जायो औ औ औ औ औ औ औ औ एरा ने औ औ दे दे दे रनजितआ साबसिन ना फानाथिनिख्रुइ औ ओमफ्राय आसु माइफोर फोयोना फोला न'आव आसु माइ औ दा नुबांलाथ' ओरैहाय जोंनि एरियायाव आसुखौनो फोला थेवबो मोजांमोन फोनो हायोबा बोथोराव एसे थेखा सौनाय जायोमोन आरो माइफ्राबो आसु माइफ्राबो बेबायदिमोन जोंहाबो गायदों माबा बिदिनो मा मा माइ होनो दानि गोदान रनजितबो दङ माबा नाम न'हानो मा नाम न'हालै नाम गैयैलाय गैयैखौसो नाम न'हा होनोदा नाम गैयै माइखौनो गायथारदों जोंना नाम न'हा माने नाम गैयै नङा होनबा औ बेखौनो गायदों औ औ बेबायदिनो गायदों आरो माबा बासमथि एसे गायदों औ फिथाइफ्रा एसे साबसिन जायो दैफ्राबो माबा एसे खम नाङो होननानै बेफोरखौ गायदों बोरियावनो जासोगारो होननानै मालायफोरनिफ्राय खोनाबायदा बेखौनो गायबाय आरो एसे जासाबदों जानायालाय जाजा साबगोन जानो आन्था एसे मोनगोन आरो बेबायदि दा नोंस्राबो बे मोनसेखौल' गायदों फानाथिल' गायदों ए है लगाय लथाय आरो खोथिया थोयिनि जोंना मालायनि लायदेरनांदोंना बायनानै बेवहाय एसे लगायनाय जाबावदों आरो मोनब्रैसो जादों जाथिया माइयानो देग्लायनि गायनाया औ दे दे जोंना लगाय लथाय दे होनबा औ दे दोनदिनि दे दे दे दे